बोलियौ हँ हमे दिल्लीसे आयल छियै सुनलियै ने दिल्लीसे आयल छियै तब अहाँके व्यवस्था अइजा नहि हइ तऽ जगह छै बगलमे जगह टेबियौ व्यवस्था होइ जैतै बिकलाँगोकए रोहन सोहन हो जेतै रिक्शा जे छिकै तऽ ब्यवस्था होइ जैतै

हँ तऽ जगह टेबियौ हँ इहए खातिर ने अयलियै हन बाहरसे आयल छियै काज करे खातिर

नहि छै तब ओ अहाँ जुगताके व्यवस्था करियौ हमसब एहिजा अयलियै बाहरसऽ तब व्यवस्था होइ जैतै हँ सब व्यवस्था करबाइ देब नहि नहि आब होइ जैतै आब सबकिछु होइ जैतै हँ सबकिछु होइ जैतै

बोलैयै हँ हुआँ

आब केना होतै इहए सब इलाज होतै इहए सबके काज कर्ता सब आयल छियै आब उहाँ सब ई सब

होइ जैतै घरो दुआरि होतै ई तऽ ई ई काजमे हमसब आयल छियै बहुत दूर सब व्यवस्था होइ जैतै सबसे जरूरी छै देखनाइ होस्पिटलके सब गरीब लोकके नहि होइ रहलै इलाज दिक्कत होइ रहलै हन सबके सब काज होतै आब हँ तऽ होइ जैतै कोइ दिक्कत नहि छै आबै छी